होर शाह् जी केह् हाल ऐ शाह जी ओह् रेट पुच्छना हा रेता रेट रेतै दा बत्ती ज्हार रपेआ ओह् बड्डा ट्राला होंदा जेह्ड़ा अट्ठ सैकड़ा रेत होंदा ओह्दे च ते बजरी दा ठीक ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक सर बड़ी मेहरबानी जां मती ऐ एह् अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक होया खरा पराना जेह्का